बीह् त्रै दो ज्हार त्रै बारां पंज दो ज्हार पंज ग्यारह त्रै दो ज्हार नौ ठारां छे दो ज्हार छे इक्की इक दो ज्हार सत